असें अपनी फसल गी बधाने बास्तै मतलब के क्वालटी बधाने बास्तै फर्टीलाईज़र यूज करने आं ते होर बी मतलब फर्टीलाइज़र दा इ'यो खाद बगैरा हो गेआ यूरिया बगैरा हो गेआ डाया हो गेआ जिंक जिंक बगैरा बी यूज करना जिंक जेह्ड़ी होंदी न ओह् अपने कोला निक्कियां निक्कियां क्यारियां बना के ओह्दे बिच्च मतलब कि शड़क दिन्ने आं ओह्दे कन्नै सानू केह् फायदा होंदा कि जेह्ड़ी मिट्टी होंदी ना मिट्टी पुल्ली रौंह्दी ऐ मिट्टी जिन्नी ज्यादा पुल्ली होन गी बूह्टा उन्ना ज्यादा थल्लै जाए गी होर ज्यादा ग्रो करेगा तां उस बूह्टै मतलब जमीन अगर शैल केईं लोग होंदे मतलब कि इ'यां छड़े लोग ट्रैक्टरै कन्नै कम्म करदे हे पैह्लैं जमीन थोह्ड़ा उसी जोतते ऐ लोग जोतते बी माएं ऐसे तरीके दा मतलब कि लोग सोचदे साढ़ा फायदा होऐ अगले बंदे दा नुकसान होऐ अज्ज दे टैम च लोक इ'यै चांह्दे ऐ ते अगर अस फसल शैल जोत्तां गे ना फसल जोतते साढ़े देसी हैल होंदा न ओह् बिच्च गै न फसल जोतदे टैम ऐड करी लैना चाहिदा ऐ ऐड करां गे जिन्नी अस देसी खाद हो गी उन्नी ज्यादा क्वालटी शैल होगी होर कन्नै मेन गल्ल ऐ बारिश बारिश बी टैम टू टैम हो जाए पामी बी मिल जाए फसल गी क्वालटी बड़ी शैल होंदी ऐ कन्नै सानू ओह् करना चाहिदा ऐ केह् केह् आखदे उन्नू केह् आखदे उसी कि मतलब कि जेह्ड़ा खाद ऐ ना खाद खाद बा स्हेई क्वालटी मिलनी चाहिदी अगर स्हेई क्वालटी दी खाद होएगी ताईं साढ़े फसल होनी ऐ अज्जकल मोदी ने स्कीम चलाई दी ऐ इक यूरिया दा तोड़ा आंदा इक्की सौ रपेऽ दा ओह् सानू मिलदा ऐ ढाई सौ रपेऽ दा मिलदा ऐ ते दो ज्हार रपेआ सब्सिडी आई जंदी ऐ ठारां सौ दो ज्हार सब्सिडी इन्नी आई जंदी ऐ होर किसाने दा फायदा होआ दा ओह्दे बास्तै सब्सिडी बी मिला दी ऐ होर बी बड़ा कुछ कन्नै इक फसल बी शैल होआ दी ऐ फसल शैल होएगी क्वालटी बी होनी ऐ होर जिन्नी ज्यादा क्वालटी होगी तुसें पता अज्जकल मुल्ल ऐ क्वालटी दा जिन्नी ज्यादा चीज शैल इ'न्ना जादा मुल्ल होंदा ऐ अगर साढ़े फसल शैल होएगी ते पैहे शैल मिलने ऐं तां करके अस मतलब कि जेह्ड़ा देसी हैल होंदा देसी हैल ओह्दा यूज करने असें ते जेह्ड़ा देसी हैल सानू गोरमैंट जेह्ड़े ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट च लोग लग्गे दे होंदे ऐ ओह् बी सानू देई जंदे ऐ उत्थूं बी मिलदा ऐ ओह् जेह्ड़ा हैल होंदा ऐ मतलब कि जेह्ड़ा डंगरें दे गोहे दा होंदा न उसी साड़दे ऐ साड़ के उ'नें थल्लै खलार दिंदे ऐ होर एह् होंदे ना इंसैक्ट बगैरा कीड़े ते ओह् कीड़े मतलब कि हैल गी पावर बधांदे ऐ होर ओह् जेल्लै हैल अस सुट्टने आं अपने खेत्तरें च ते ओह् साढ़े फसल गी क्वालटी बधांदा ऐ क्वालटी बी होंदी ऐ कन्नै कोआंटटी बी होंदी ऐ जिन्नी ज्यादा शैल खाद सुट्टां गे इन्नी गै क्वालटी ओह्दी होनी शैल बूह्टा होना शैल ग्रोथ होनी ऐ जो बी अग्गै उ'न्नै देनी फसल देनी सानू ओह् बी शैल होनी ऐ कन्नै इक मेन उं'दा बजन कन्नै बजन बी शैल होना सब कुछ टीक ठाक होना ऐ मतलब कि पूरा ऐ टू जैड तुसें सब साढ़ी फसल एह् चलदी देसी हैलै पर देसी हैल दा इक नुकसान बी ऐ ओह् मतलब कि साढ़ा ओह् करदे ऐ जेह्ड़ा आखदे नी एह् बूह्टा साढ़ी फसल गी ओह् हो गेआ ऐ घाह् बगैरा पै गेआ ऐ घाह् गी मतलब घाह् च गंद पर घाह् बास्तै अस स्प्रे स्प्रू करा ओड़नी चाहिदी ऐ जेह्ड़ी अज्जकल बड़ी टाइप दी स्प्रे चली ऐ दकानें पर लब्भ जंदियां ने ऐग्रीकल्चर आह्ली दकान पर जाने पौना शैल क्वालटी बास्तै कोई स्प्रे दो दो ऐ स्प्रे मिलदी ऐ उसी आखदे लैंदे ऐ यू एफ ओ यूरिया होंदा ऐ ओह् स्प्रे करने कन्नै बूह्टा शैल होंदा ऐ अस ते ओह् ई करने आं हर बार ओह् जिन्नी ज्यादा करां गे उन्नी ज्यादा क्वालटी मिलनी ऐ फसल मिलनी ऐ सब कुछ ठीक होना ऐ क्वालटी उप्पर गै होंदा सब कुछ क्वालटी होएगी सब कुछ होना ऐ तां करियै सानू असें जेह्ड़े होंदे क्राप बगैरा यूज करने शैल कोआंटटी बास्तै इंप्रूव करनै बास्तै सारें कोला जरूरी चीज़ होंदी खाद खाद होऐ गी तां सब कुछ होना ऐ खाद बी शैल क्वालटी दी मिलनी चाहिदी ऐ क्वालटी होएगी ते कोआंटटी होनी ऐ ठीक ऐ नी तां कर सानू खाद देसी हैल मिल जाए सारें कोला बैस्ट होंदा देसी हैल जेह्का ज्यादा यूज करना चाहिदा सानू